हांव हांव पुर्वा हेडे उलयतां हांवें दर्शना फर्निचराक फोन केला म्हाका न्हय एक लाकडाचें व्हडलें डायनिंग टेबल जाय आशिल्लें आनी म्हणजे तें अशें मदीं टर्न टेबल आसता पळयात राउंडान जाय आशिल्लें राउंड शेपीन सो डेट एक वीस लोक बसूंक शकता अशे तुमचे कडेन चॅर टायप कश्यो आसतल्यो म्हाका एक्च्युअली टेबल सेपरेट आनी चॅर म्हाका डिफ्रंट टायप जाय आशिल्ले तें सोफ्ट कुशनी मटिरियल आसता न्हय बरें आनी तुमी लाकूड कसलें म्हणजे वापरता आनी लायक प्लाय वूड काय हां बरें मागीर ट्वेंटी सेटींग जाता अशें आसा न्हय कित्याक आमचें डायनींग खूब व्हडलें आसा मॅकींग चार्जीस कितें एक्स्ट्रा जाता काय सेम प्रायसान ओके आनी बरें चलता आनी हें म्हणल्यार तुमचे कडेन कितें एक्सचेंज अशे ऑफर्स आसा कित्याक म्हजे पयलींचे पणसाच्या लाकडाचें एक हें आसा कितें म्हणटा तो आमचो दिवाण आसा सो तें दिवान म्हाका एक्सचेंज करपाक जाय आशिल्ले कित्याक ताचेर थोड्यो वायटी जाल्या म्हणून ओके ओके ओके ना तुमचो असो कोण डिसमँटल बी करपी आसा सो डेट ताच्या जाग्यार म्हाका एक स्मार्ट फर्निचर अशें म्हणटा न्हय आतां ते टेब सोफा कम बेड आनी मागीर कनवर्स्ड कनवर्टेबल सोफाज अशें कितें मेळटात न्हय स्मार्ट फर्निचर तशे घेवपाक जाय आशिल्लें सो

तुमी म्हाका ह्याच नंबराचेर कॉन्टेक्ट करा तुमी ओके चलता थेंक यू